हैलो हंजी हंजी हंजी हंजी हां कोई गल्ल नेई चलगे कदू जाना तुसे सनाई ओड़ो अच्छा अच्छा ते पतनीटाप जाना अच्छा अच्छा केह् पतनी टाप तुसें किन्ने दिने बास्तै जाना दो त्रै दिन लग्गी गे जाने अच्छा अच्छा चलो फिर दिक्खने लैने स्हाब करी लैने हा चलो चार पंज ज्हार रपया लग्गी जाना ओड़ो पंज ज्हार रपया लग्गना हंजी हंजी ठीक ऐ उत्थै केह् केह् है दिक्खने लेई उत्थे बडे़ शैल ना पार्क ना बडे़ शैल ग्रीन हरियाली ऐ औऱ उत्थै दिखने आहले बडे शैल चीजां ना उत्थै नेई बर्फ बर्फ उत्थै ज्यादा दिसम्बर महिने गै पौंदी ऐ ज्यादा मतलब कि इये टाइम ऐ हां दिसम्बर जनवरी महिने बर्फ शैल पौंदी ऐ नेई हून गेदे है ते ओह् पेई दी ही लैकिन इयां घुली गेदी ही बर्फ इन्नी ओह् नेई ही दिसम्बर महिने पवा दी होंदी फरवरी महिने हां उत्थै बड़ी शैल जगह ना उत्थै मंदर बी ऐ इक नागनी माता दा मंदर बड़ी शैल ऐ उपर ठीक हां शैल जगह ऐ दिक्खने आहली हां कोई नी कोई नी अच्छा आई जागे ठीक ऐ ठीक